گرم مصالحہ ایک ایسا نفیس جزو جو ہر سالن میں ہر پکوان میں کام آتا ہے جیسے کہ بگھارا کھانا ہو قورمہ ہو بریانی ہو دم کا مرغ ہو مندی ہو ہر چیز میں گرم مصالحہ استعمال ہوتا ہے گرم مصالحہ جیسے شاہ زیرہ لونگ الائچی دال چینی چار کا پھول یا پھر اور بھی کئی چیزے ہے جو اس میں شامل ہوتی ہے جو ہر پکوان میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے ذائقہ بھی اچّھا ہوتا ہے اور مزہ بھی اچّھا آتا ہے جب بھی ہم کھائیں گے تو اس کی خوشبو ہمارے سالن میں اپنے آپ نظر آ جائے گی اور بگھارہ کھانے میں تو خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے یہ نسخہ یہ جزو